जब हम लोग जब पेड़ लगाया खेत में तो कभी कभी काला हो जाएंगे पीला हो जाएंगे काला हो जाएंगे पीला हो जाएंगे तो उसको जाएंगी दुकान पर तो उससे दवा पूछने के लइ आएंगे दवा तो उसको छिड़काव करेगी और उसका गोड़ाई करेगी उसका नीचे भी रखता है उसका पानी भी देता है उस भी अच्छा भी हो जाएगा हरा भी हो जाएगा और उस भी फूलने के लगा ह तो अच्छा भी लगता है और दवा लइ जाते हैं खाद भी लइ आते हैं सब कोई सब कुछ छाँड़ते हैं उसमें और हो फूल का गोभी का ओहु के सब व्यवस्था करेंगे कि कि पूछ करके सब कुछ लइ आएंगी तो दवा ओवा तब छिड़काव करते हैं मसीन से अगल बगल से पूछ करके वहाँ दुकान पर पूछ करके लइ आएगी तो सब कुछ छाँड़ते हैं अच्छा भी हो जाएगा फूल भी फूल जाता है अच्छा तो उस भी लइ जाता हूँ बेचता हूँ गुलाब के फूल भी कलम कर दिया जाएगा तो उसके भी अच्छा करता है ओहु के बाँध देता है बड़ा अच्छा फूल फूलता है सब पेड़ पौधा को सबको छटइया करके तो ओके नीचे से गोड़इया करके ओके खादी लइ आए के नीचे से छाँड़ देना ऊपर से दवा मँगा करके छिड़ीक देना उस भी फिर हरा को हरा हो जाएगा अच्छा भी लगता है अच्छा भी हो गया और कोहरा मार देगा तो उसके दवा आएगा तो उसके बाद फूल जऊन झड़ता रहता है कोहरा से तो उस सम्भल जाएगा फुलता है अच्छा भी जौन मर जाथा मरै नहीं पाएगा